मां पंहिंजे इंस्टीट्यूट में इलाही वर्कशॉप में भाग वरितो आहे मां वर्कशॉप ते अलॻि अलॻि पेंटिंग ठाहींदी आहियां पंहिंजी सहेली साहेली साहिड़ियूं जे गॾु मां मास्क ठाहींदी आहियां मां खिलोना ठाहींदी आहियां मां पेंटिंग ठाहींदी आहियां अलॻि अलॻि शयूं ठाहींदी आहियां मूंखे वणंदो आहे वर्कशॉप में भाग वठिणो मां स्कूल जे वक़्त बि अलॻि अलॻि वर्कशॉप में भाग वरितो आहे कॉम्पटिशन में भाग वरितो आहे उते बि क्लास में सिखंदी हुअमि मुंहिंजो सब्जेक्ट हुओ ड्रॉईंग जो मुंहिंजी मूंखे मुंहिजी टीचर बि मूंखे सिखाईंदी हुई ड्रॉईंग करणु पेंटिंग करणु अलॻि अलॻि शयूं ठाहिनि मूंखे वणंदो आहे मां ट्रोफी बि जीती आहे अलॻि अलॻि भागो भाग ते ड्रॉईंग जे भाग ते मां कार्टून ठाही ठाहींदी आहियां सीन ठाहींदी आहियां पेंटिंग ठाहींदी आहियां मां मुंहिंजे घर पे बि पोस्टर लॻायो आहे पे पाण नाल पाण ठाही